औ नंगौ कारेक्ट गेलेनाया जिउआव मानो गोनां जायो बे कारेक्ट गोनां जायो भारतआव गेलेनायखौ जौगाहोनो मा मा खालामनांगौ बेबो मोनसे गोनांथि दं जोंनि गेलेनायानो जाहैबाय मोनसे गोनां मोनसे बिद्दा बा आखु बा गेलेनांगौ बा गेलेनानै जों मा मोनो गेलेयो जेनेबा जों एनि गेले फुटबल क्रिकेट बेडमिन्टन बा मा होनो बेखौ ओरैनो खमलायनाय गेले आरो काबादि गेले बे गेलेनायानो जाहैबाय जोंनि गेलेनायनि थाखाय मेइन गुबै आखु गेलेयोबा जों गावखौनो गाव मोनसे गोजौ लेबेलनि सिनायथि होनो हायो फुटबल क्रिकेट बेडमिन्टन बास्केटबल भलिबल हकि बल थिक जेसेबांखिनि माने गेलेनाय दं बे गेलेनायखौ जों माने गेलेनो हायोबा जों गोजौ लेबेलाव सिनायथि मोनो इन्टारनेशनेल डिसट्रिक वाय्स निफ्राय इन्टारनेशनेल नेशनेल नेशनेल निफ्राय इन्टारनेशनेल बिदि गेलेनानै जेनेबा सौहैयो खबर मोनहैयोबा जेनेबा नों सासे प्लेयार माने गेलेगिरि होननानै सिनाय जायो बे गेलेगिरि जायोबा जौगा हैनो हायो जेनेबा नों लाइफआव मानसि जाहैनो हायो जेनेबा थाखा फैसा एसे एनै सहाय मोननो हागौ बा नोंनि लाइफखौ नों थैजासिमाव जाहैनो थाखाय नों माने गेलेनानै मोनसे प्रफिट मोनगोन प्रफिटआ मा जाहैबाय जेनेबा साख्रिबो मोननो हागौ साख्रि मोनोबा नों जेनेबा लाइफ टाइम माने साख्रिजों थानो हाबाय बेफोरबायदि आरो जेनेबा बहुद माने गेलेनायनि गेजेरजों जेनेबा जिखुनु गेम क्रिकेटआनो जा फुटबलआनो जा हकिआनो जा टेनिस बलआनो जा बा बेडमिनटनआनो जा बेफोरबायदि गेम गेलेनानै जेनेबा काबादिआनो जा बा खमलायनाय गेलेनायानो जा बेफोरबायदि गेमखौ गेलेनानै जेनेबा नेशनेल लेबेलाव नों सिनायथि होनो हायोब्ला जेनेबा नोंहानो सुबिदा मोनो जेनेबा मा सुबिदा मोनो माने मोनफ्रोमबो गेलेगिरि गेलेनायाव मोनफ्रोमबो बिभागनि खामानि थायो बे बिभागआव नों साख्रि मोननो हागौ साख्रि मोनोबा नों सोरखारनिफ्राय नों गोनांथि लाब गेलेनायखौ जौगा होनो मोनबाय सिनायथि जाजाबाय होमबा इन्डियान माबा अवेलआव मोननो हागौ अवेलआव जेनेबा नों जेनेबा गेलेनानै अवेलाव मोनोबा नोंहाबोथ' गोजौसिन जौगानाय मोनबाय होननानै रायजो राजाफ्रा नोंखौ सानगोन फुटबल गेलेनानै नोङो नेशनेल प्लेयार जानानै बा बयजोंबो वार्ल्डआव फेमास होननानै नों जेनेबा नाम मोनबाय नाम मोननायनिफ्राय नों साख्रि मोन्नो हागोन लाइफआव नों गेलेनायखौ जौगाहोनो हाबाय बयबो नोंखौ मोजां मोनबाय जेनेबा उमुकआ ओरैबायदि गेलेनानै जेनेबा मोनसे गोजोनथाव बा गोजोनथि लाबोदों जे उमुकआ भलिबल गेलेनानै ओरैबायदि लाबोदों बेडमिन्टन गेलेनानै ओरैबायदि लाबोदों हकि बल गेलेनानै ओरैबायदि लाबोदों बास्केटबल गेलेनानै ओरैबायदि लाबोदों क्रिकेट गेलेनानै ओरैबायदि लाबोदों गावनि लाइफखौ सिनायथि होदों आरो काबादि गेलेनानै ओरैबायदि लाबोदों बेबायदि गेलेगिरि बुस्तुआ गेलेनायखौ जौगाहोनायाव मानि गेलेनाय थाबाय थाफुबाय थानाय समाव मोनसे मोनदांथि मोननायाव जौगानायखौ पाब्लिकआनो रायजो राजायानो नों गेलेबाय थानायाव नों देरहानाय जेननाय थायो देरहाबाय थालाङोबा नों लाइफआव साकसेस जालांबाय थानो हायोबा रायजो राजा नोखौ नुबाय जे उमुकआ जौगानो हाबाय गेलेनो हाबाय मोनथाइखौ मोनबाय बेफोरबायदि आरो जेनेबा गेलेनाय बुस्तुआ माने गावनि देहानि थाखायबो मोजां एक्जामपोलाव नाम्बार वान गावनि देहानि थाखाय मोजां प्लास गावनि लाइफखौ बानायनो थाखाय केरियारनि थाखाय मोजां मानो होनब्ला सासे फुटबलारखौ जानानै फेमास जानानै जेनेबा नों फुटबल गेलेनानै नोङो जेनेबा गावनि लाइफखौ दानो हाबाय फुटबलखौ जेनेबा नों मोजां मोना क्रिकेट गेलेनानै नों लाइफ दानो हाबाय बेडमिन्टन गेलेनानै नों लाइफ दानो हाबाय आरो हकि हकि गेलेनानै नों लाइफ दानो हाबाय आरो काबादि गेलेनानै नों लाइफ दानो हाबाय बेफोर मोनफ्रोमबो गेमाव जेनेबा गोसो होनानै गेलेयोबा माने गेलेगिरि बिथांमोनहा जेनेबा जौगाथायखौ मोनलाङो आरो नेशनेल लेबेलाव थाङोबाथ' नों गेलेनायनि थाखाय आरो खुनु माबा गैया आरो माने मोजां आरो बे बेफोरबायदि आरो जेनेबा बिदि गेलेयै गेलेयै जेनेबा नों लाइफआव मानसि जाहैनोबो हाबाय आरो जेनेबा ओंखायनो गेलेनायखौ माने आंनि बुंनाय मथे जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ आंबो खावलायो जेनेबा गेलेनायखौ जों बन्द' खालामनो नाङा गेलेयोबासो नोंनि सिनायथिखौ मोननो हागोन नोंनि देहा फिजिकेल थिग थागोन लाइफआव नों थिग थागोन नोंनि लाइफखौ नों होसोनो हागोन बेफोरबायदि माने गेलेनाया मोनसे बिराद मोजां माबा आरो मा होनो बेखौ गावनिनो गोनांथि मोनसे आब्रु माने खायदा बिदि होननांगोन आरो जेनेबा गेलेनाय बुस्तुआ गोनांथि जोंनि थाखाय गेलेयाबाथ' आरो रावबो सिनाया नोङो रोङाबा रावबो सिनाया रोंनांगोन रोंनानै गोजौ लेबेलाव थांनो हानांगोन गोजौ लेबेलाव थांनाय बा साक्सेस जायोबा नोंखौ सिनायगोन बेफोरबायदिजों नों लाइफआव नों मानसि जानो हाबाय जौगाथाय होनो हाबाय बेलेग नेक्सटआव फोरोंनो हाबाय नोङो जे ओरैबादि खारनांगौ ओरैबादि बारनांगौ ओरैबादि खुबैनांगौ ओरैबायदि खालामनांगौ बेफोरबायदि आरो जेनेबा गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय जेनेबा नोङो जौगाथाय लाबोनो हायोबा नोंनि थाखाय मोजां बा नों बेलेगखौ आदब खायदा होनो हायो फोरोंनो हायो बेफोरनो आरो गेलेनायनि बिथांथियाव गोग्लैयो आरो जेनेबा गासै बुस्तुआथ' गेलेयाबाथ' बबाव गेले गेले नों रोंनानै माखासे मानसिफोरखौ फोरोंनानै बिसोरनि लाइफखौबो बानायनो हायो फोरोंनो हायो फोरोंलाङै लाङै बिसोरबो रोंलांगोन बेनो आरो माने गेलेनाया जिउआव मानो गोनां जायो नोंगौ गोनां जायो नांगौ गुबै बेफोर भारतआव गेलेनायखौ जौगा होनो मा खालामनांगौ नांगौ जोंहा भारतआव गेलेनायखौ जौगायोबा गाव गावनि केरियार गाव गावनि लाइफ दानो हायो सासे क्रिकेटार जानानै नों लाइफखौ दानो हाबाय सासे फुटबलार जानानै नों लाइफखौ दानो हाबाय सासे हकि जानानै नों लाइफखौ दानो हाबाय सासे बेडमिन्टन जानानै नों लाइफखौ दानो हाबाय सासे काबादि जानानै नों लाइफखौ दानो हाबाय सासे खारगिरि जानानै खारनाय गेलेग्रा जानानै लाइफखौ दानो हाबाय खुबैग्रा जेनेबा मा होनो बेखौ जेब्लिन आरो मा होनो बेफोरखौ गेलेनानै नों लाइफ दानो हाबाय बेफोरबायदिनो आरो गेलेनायनि खामानिया